आं गेसखौ सङो साफा खालायनानै गेस सिलिन्दार ओमफ्राय बिदिनो बे खुखार माबाखौ साफा खालायनानै सङो ओमफ्राय गिनाय फैयो आवगायनि दिनावथ' संफेरामोन बिराद गिनाय फैयो आङो ओमफ्राय नायो इसे मोनामहांबानो बै बानायग्रा मानसिखौ नायहोयो आङो ओमफ्राय बै अरदाबफोरखौबो मोजां साफा खालायनानै नायबाय थानांगौ नायो मालाबा मालाबा बिदिनो मोनामसोगारो बेफोरखौबो गिनानै थाब मोजां माबानाय जायो